जेल्लै असें कोई गाना गाना होऐ कुतै असें सारैं मतलव कुतै असें ओह् करना होऐ कोई प्रोगराम होऐ उत्थै असें गाना गाना होऐ

सारैं शा पैह्लैं असें जि'यां असें कोई गाना गाना ते असें कोई प्रोगराम ऐ असें उत्थैं असें गाना गाना कुतै असें गाना जॅजिस बैठे जां जां कोई असे उत्थैं ओह करना जां असें उत्थै कोई सतसंग ऐ जां कुश उत्थै है ऐ और जेल्लै अस गाना गा ने फ्ही असें जाना स्टेज उप्पर शैल भगवान गी ओह् करियै कि साढ़ा जेह्ड़ा ओह् स्हेई होऐ जेह्ड़ा जियां असें बौह्ना साढ़ा बौह्ना तरीका होना चाहिदा कि असें कियां बौह्ना अगर खड़ोई ऐ गाना ता उं'आं साढ़ा ड्रैसअप होंदा जेह्ड़ा असें बिल्कुल सूॅट लाइयै औना चाहिदा सूॅट लाईयै औना चाहिदा ते सूॅट सूॅट लाइयै जाना और असें उत्थै बौह्ने जेह्ड़े अग्गै होंदे और असें पूरा स्हेई ऐकोरेट गाना गाना ओह् साढ़ा स्हेई होना चाहिदा जेह्ड़े साढ़े सुॅर होंदे ओह् स्हेई होने चाहिदे और इक्क दम लैऽ होनी चाहिदी और सुरीला गाना चाहिदा जेह्दे कन्नै जेह्ड़े ऑडिन्स जेह्ड़े अग्गै बैठे दे होंदे सुनने आह्ले जेह्ड़े सुनने आह्ले बंदे बैठे दे होंदे उं'दै अग्गै जेह्ड़े जॅज होइये जोह्ड़े लोग आए दे होंदे सुनने ओह्दे कन्नै उ'नें साढ़ा जेह्ड़े अस बज़ा जेह्ड़ा अस गा ने होन्ने उनेंई स्हेई लग्गै उ'नें साढ़ा सुनना स्हेई लग्गै और ओह् खुश होई जाह्न और बिच्च कन्नै तालियां देन कि इन्दी आवज़ बड़ी शैल ऐ और असें उत्थै बार बार बुलान साढ़ी अस एह् साढ़ै बिच्च पूरियां चीजां होना चाही दियां असें कोई गाना गाना